जिलेबी काजू कत्ली मैसूर पाक रसगुल्ला रसमलाई नेवऱ्यो चिक्की सयेचे लाडू रव्याचें लाडू मुगाचे लाडू बर्फी गुलाब जाम दोस बिबिंका भात बाती कालवा तवसळी मुटल्यो सान्नां शिव शिवयो पंच खास मोदक साकरपात बन्स गोलवडा मँगो बर्फी चॉकलेट बर्फी गुलाब लाडू मोतीच्युर लाडू चिरमुले लाडू शंकरपाळी केक